मोसानायनि मोसानायनि माबा खारन दा आङो सिख्लायावबो मोसादों आरो मानि सिख्लायाव आङो ख्रिष्टि मोसादोंमोन माबा पास बोसोरसो मोसादों आरो ख्रिष्टिखौ मानि बोसोरसेयाव सोलोंनाय ओमफ्राय सारि बोसोरसोआव ओजों ओजों मोसा हैनो मोननाय कक्राझार बायदियाव जोङो रामभिलास पासवान फैब्ला मोसानो मोन्दों आरो जोङो कचुगावआवबो मोनसे कनपारेन्स आव मोसाहैनो मोन्दों आरो दतमायाव पास उपेन्द्र ब्रह्मनि माबायावबो सारादुआवबो जोङो अपेनिं खेवफैनो मोननाय जादों आरो बेनि उनावथ' अनेक मोसाबोनो मोन्दों आरो जोङो ओमफ्राय सिख्लायाव बिदिनो मोसाबोदों ख्रिष्टिखौनो मोसाबोबाय थादों ओमफ्राय हाबा जाखांनानैबो बिदिनो आरो बैसागु फोरबोनि थाखाय बैसागु फांसनाव मोसाजेननाय जादों आरो बिदिनो मोसादाव मोसादाव एसे एनै ओंखारग्रा जालांबाय एखनब्ला सिंगल मोसायो एखनब्ला ग्रुप मोसायो अनेक मोसानानै बेबादिनो दिन्थिबोदों आरो प्राइस बो मोनबोदों आरो मोसानायनि थ' गामियावबो बिदिनो फांसन जायो बेफोर बायदियावबो एसे एनै ओंखारो बिदियावबो मोसानाय जायो आरो आरो दत'मा बायदियावबो थाङो मोसाहैनाय जायो एसे एनै मोसाबोदों दासिमबो मोसागासिनो दङ बुरि जाहांदोंबाबो मोसानायखौ मोसाग्रा होननानै बयबो लिङो आरो थारमानि जाय मानसिया आवगायाव दिन्थिग्रोदों बिसोरखौसो नांग्रोगौ नालाय दा एसे एनै जोंखौबो लोगो लोब्बा लिंफायो आरो नोंसोर लाङाबा सोर लांनांगौ बेफोर बायदि खाहानि गथ' सिख्लासा जेन'बा हाबा जागोदान फिसा सासे जागोदान बिसोरखौ दैदेननांगौ जाहैबाय आरो थ' मोसादों एसे एनै बांद्रायबो मोसानो हायाखै गामियाव आरो दत'मायाव बेफोर बायदियाव फांसन फ्राव एसे एनै मोसाहैदों आरो बारा मोसानोथ' आयडिया फोरोंग्रा गैया नालाय जोंसो गोसो जानानै एसे एनै मोसानानै गावबागाव गावबागाव केसेत लानानै जेनबा मबाइल फोरजोंनो सोलोंनानै एसे एनै सोलोंदाव सोलोंदाव सोलोंनानै रोंलांदों थेवब्लाबो देरहाबोदों मोसानायावबो फोरोंग्रा गैयाब्लाबो मोसाबोनो हादों जेरावबो नाम खालामनानै फैनो हादों आरो जेरावबो जेननाय जायाखै दा ओंखायनो आङो मोसानायखौनो होननानै लाबाय दालाय मोसागासिनो दं आरो फैगौ बोसोरावबो बेबायदिनो बेफोरबायदिनो मोसाबावनांगोन बोसोरफ्रोमबो बुरि जाजासेयाव मोसानांगोन नामा आंबो बेखौ सानहरनो हायासै दाथ' मोसागासिनो दं दासिमबो बोसोरफ्रोमबो लाबाय थायो होनबा आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनसै